हाँ भाई साहब भाई साहब अनन्या ट्रैवल से बात कर रहे हैं जी भाई एक्चुअल्ली में क्या मुझे फोर वीलर लग रहती है थोड़ा सा क्या है हाँ फ़ैमिली प्रोग्राम था एक प्रोग्राम अटेंड करने जाना था तो रेंटेड मिल जाएगी अपन को अच्छा नही ज़्यादा लोग नहीं है हम चार से पाँच लोग हैं अच्छा नहीं नहीं ज़्यादा नहीं होंगे उसमें नहीं मुझे क्या है ड्राइवर नहीं चाहिए पर्सनली कार ही चाहिए थी रेनटेड हाँ ड्राइवर रहेगा तो छः लोग हो जाएंगे हम लोग मैनेज नहीं ही हो पाएगा उसमें

चलिए ठीक तो ट्रेवल ऑफ़िस से ऑफ़िस में आके ही बात हो पाएगी क्या चलिए ठीक है मैं आता हूँ वहीं पर अनन्या ट्रैवल्स पर वहीं ऑफ़िस पर बात कर लूँगा क्लीअर है ठीक है भाई साहब ओके